جیسے كہ آپ سب جانتے ہیں ہر انسان كے اندر كوئی نہ كوئی طاقت ہوتی ہے كچھ نہ كچھ كمزوری ہوتی ہے اور جیسے میں اپنے بارے میں بتاؤں تو میرے اندر طاقت ہے كہ میرا فیملی میرے ماں باپ میرے اوپر یقین كرتے ہیں وہ میرے ہر چیز میں ساتھ دیتے ہیں میں اگر كوئی بھی كام كرتی ہوں تو وہ مجھے اچھا برے كا بتاتے ہیں اور مجھے صحیح راستے پر بتاتے ہیں اور میرا مجھ پر خود كا بھروسہ ہے كہ میں ہمیشہ صحیح كرتی ہوں اور میرا اللہ پاک پر یقین ہے كہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ میں اچھا كریں گے اور میں ہمیشہ لوگوں كی مدد كرتی ہوں اور میں چاہتی اور میرا یہ بھی ہے كہ اگر میں كسی كی مدد كر رہی ہوں تو سامنے والا بھی میری مدد كرے میری دوست میری طاقت ہیں كہ وہ میرے سپورٹ میں ہمیشہ كھڑے رہتے ہیں اور جیسے كہ دیكھیں كہ مطلب كسی نہ كسی كے اندر كمزوری بھی ہوتی ہے تو میری كمزوری یہ ہے كہ میں لوگوں پر جلدی بھروسہ كر لیتی ہوں اور مجھے لیکن سامنے سے پوزیٹو ریسپانس نہیں مل پاتا ہے اور میں مجھے غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے جس كی وجہ سے میرا بہت نقصان ہوتا ہے میں كھانا پینا چھوڑ دیتی ہوں اور میں غصے میں كبھی كبھی اپنے آپ كو نقصان پہنچا لیتی ہوں كبھی اپنے دوستوں كو نقصان پہنچا دیتی ہوں